मेरा नाम शत्रुघन कुमार है मैं कक्षा अलेवंथ में हूँ मैं बचपन में बहुत अच्छा गेम खेलते थे गेम का नाम है क्रिकेट क्रिकेट मेको बहुत पसंद था इसलिए हम क्रिकेट खेलते हैं मेरा दोस्त है कन्हैया संतोष और विनीत बहुत सारे हैं और दूसरे जगह से भी आते थे खेलने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता था गेम क्रिकेट जो है एक अच्छा गेम है उसमें बैट गेंद जो होता है गिल्ली वगैरह सब कुछ है ले कर आना परता है

जो होता है सो टी पोट के खेलना पड़ता है और हम बहुत अच्छा खेलते थे और बचपन में जो हम कहीं खेलने के लिए जाते थे तो मेरा दोस्त बुलाता था खेलने के लिए वहाँ जाना है खेलने के लिए मैच लगाना पड़ता था रूपया का और जो होता है सो खेलना पड़ता था अगर जीत जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था दूसरे जगह से जीत कर आते थे और दूसरे जगह खेलने के लिए जाते थे तो बहुत सामान मिलता था जैसे कि कोई दिक्कत पानी में नहीं था होता था कोई दिक्कत बैठने उठने में नहीं होता था और जो होता था क्रिकेट मेरे दोस्त भी खेलता था मैं बैटिंग करता था बहुत अच्छा लगता था खेलने में और कन्हैया कुमार था वो कीपर था फील्डिंग करने में बहुत अच्छा करता था और संतोष जो था वो बॉलिंग करता था विनीत बॉलिंग करता था इसलिए हम भी अभी भी खेलते हैं अच्छा खेलने मे मन लगता है बहुत अच्छा हम मेरे घर से भी है खेलने के लिए इज़ाजत देते हैं क्रिकेट खेलने के लिए वही खेलते हैं और उतना प्रेसर नहीं पड़ता है खेलने में कोई दिक्कत नहीं है